जी भैया ये मैंने ये लैपटॉप लेके गया हुआ था अपना लेनोवो का तो ये चल नहीं रहा ये हैंग हो रहा थोड़ा इसको चेक करो ये तो अभी सर एक सप्ताह पहले ही ले गया ना मैं यहाँ से दुकान से ले गया आपके ये इनवॉइस है ना सर ये लो आप रख लो इसको

ये तो जब भी चलाओ इसको जैसे देखो आप ये जो ऐप खोलते हैं अपन तो इसको ऐसे मिनिमाइज़ किए फिर इसमें जैसे इसमें गेम खेलना है गेम में गए तो गेम खेलने जाओ तो ये अटकने लगता है

ये अभी तो वारंटी वारंटी में है ना ये अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ये जैसे हैंग हुई पर हैंग क्यों हो रहा है ये नया नया लैपटॉप है और हैंग हो रहा है अच्छा अच्छा और अगर मैं इसको दूँगा जैसे अभी देता हूँ मैं या कल देता हूँ तो कब कब अभी ले सकते हैं आप इसको कि कब दूँ कल दूँ आके अच्छा ठीक है ठीक है जी जी जी इसमें ये नहीं है हाँ हाँ शायद मिल रही थी और ये जानना था उसमें कितना पैसा लग जाएगा अगर इसको सुधरवाएंगे तो अच्छा अच्छा अच्छा तो यानि रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा इसमें सुधर के आएगा अच्छा अच्छा और ठीक है खर्चा कितना रहेगा खर्चा नहीं रहेगा ना इसमें अभी कितना टाइम लग जाएगा और इसमें आने में ढाई से तीन हफ़्ते अच्छा ठीक है ठीक है तो आप वो कर इसको रख लो आप इसको और एक ये आप कागज़ लिख दो ना आप कोई होगा लिख देता हूँ मैं उसमें ठीक है ना ठीक है ठीक है ठीक है वो करवा दो जी जी जी